जोंनि जायगायाव हस्पिटेलाव थांनायाव कक्राझाराव मोनाबा जोङो लवार आसामाव लाङो आरो लवार आसामाव हायाबा सिलिगुरियाव लाङो हस्पिटेलाव जोंनि खाथिनि माबायाव लाङाबा आरो बे बालागाव खाथियाव लाङो बेहाय हायाबा जों गुवाहाटिफ्राव लांनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो सिलिगुरियाव बेहाय लवार आसामफ्राव हायाबा सिलिगुरिफ्राव लांनाय जायो सिलिगुरियाव लांनाय जायाबा जों माबायाव खाथि खालानि मुलिफोरखौ जोङो मोनाबा बे खाथि खालानि माबायावनो जोङो लांनाय जायो बालागावनि हस्पिटेलाव आरो बालागाव हायाबा कक्राझाराव लाङो जों कक्राझारनिफ्राय माबायाबा आरो बङायगाव नि लवार आसामाव लाङो आरो बङायगावनिफ्राय बेहाय जुदि हाथाराबा गुवाहाटियाव लाङो